आंनि लोगो सासे दं जायआ गेलेनायखौ फेसन बादि लायो आरो बिथाङा जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दं बिखौ जि गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय आरो जोंबो बिथांखौ सापर्ट खालामो थुलुंगा होयो बिथाङा जे गावनि गेलेनायजोंनो उथ्रिखांनो हानायबादि आरो फरायसा फरायसाफोरा फरायसालिफोराव जि गेलेनायनि कमपिटिसन एबार बाहा एबा गेलेनाय बादायलायनायफोर जायो बेफोराव जोंनि फरायसाफोरा बाहागो लानांगौ जेखि बे बुहुत खम जों नुनो मोनो मानोना जोंनि फरायसाफ्रा खेला दुलायाव बारा गोसो गैया जाहोनानो जाबाय जोंनि गेजेराव गेलेग्रा फोथारफोर मोजां गैया गथ'फोरखौ थाखाय मोजां दैदेनगिरिफोर गैया आरो बेजोंनो लोगोसे गथ'फोरा रोङि आंखालाव थालांनांगौ जायो जेरै रां नि थाखै बिसोरो उग्रुमक जायगायाव थांनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायहैनो हाया बेबायदिनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि फरायसा जोंनि फरायसाफोरखौ आङो उतसा होनो गोसो जायो